हम लोग गाँव से हैं हम लोगों को शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा लगता है जैसे कोई शुभ काम हो तो हम लोग कीर्तन भजन रामायण आदि ऐसी चीज़ों को करवा के हर चीज अपना कर लेते हैं शुभ हो जाता है उससे क्या होता है कि जैसे बहुत ही मतलब अच्छा है आज के जमाने में कुछ ऐसे लोग हैं जो गाना गा रहे हैं बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं है मतलब पहले का जो गाया हुआ शास्त्री संगीत बहुत अच्छा लगता है अब कुछ आ जा रहे हैं गा रहे हैं क्या गा रहे हैं क्या नहीं उनको खुदई नहीं पता है क्या गा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कुछ भी गा दे रहे हैं लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं लेकिन जो पुरानी चीज़ें हैं उस वो चीज़ बहुत ही मतलब मीठा इतना अच्छा मतलब गाएँ हैं लोग और घर पे आते हैं कीर्तन भजन सब कुछ होता है वहाँ पे पूरा हर चीज़ व्यवस्था दिया जाता है गाते हैं इससे क्या होता है मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड कह सकते हैं अब लोग नया नया आ रहा है जो नया नया जमाना आ गया है कुछ भी गा रहे हैं कुछ भी सुना दे रहे हैं मतलब कुछ नहीं है उनको मतलब गाने का कोई स्वर नहीं है कुछ समझ में नहीं आता है जो समझ में आए वही गा देते हैं पूरी तरीके से और पुराना में पुराना में यह है कि जैसे आप गा रहे हैं क्या गा रहे हैं ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है बहुत बेटर फील कराता है कि हम क्या गा रहे हैं और जो पुरानी चीज़ें गाई गई हैं आज के जो लोग है उन अच्छा लगता है पुरानी चीज़ें सुनने में बहुत अच्छा लगता है जैसे हमारे दादा लोग हो गए उन लोग को बहुत अच्छा लगता है वो लोग को अगर नए गाना आप सुनेंगे वो लोग सीधा मतलब मना कर देंगे इसको बंद करके पुराना गाना चलाया जाए मतलब पुराने में इतना जो रस भरा हुआ है ये चीज़ें आप जान लीजिए कि क्या ही बताएं अब बहुत अच्छा लगता है पुराना चीज तो इसलिए ओल्ड इज़ गोल्ड और बस